हेल्ल' सोर जाखोबा

औ औ औ जोंनियाथ' बिदि अ जोंनि ओनसोलावहाय बांसिन बे गोदान बोसोरफ्राव फैयोबा दिन्थिनो माखासे हारिमुफोर बेबायदि जोङो दिन्थियो बे जाहैबाय बै बैसाग मासफोरावहाय बिदिनो माखासे गोदान बोसोरनि रंजानाय दङ दा बेवहाय जोंनि माखासे रंजानाय बाजानायफोरखौबो नुनो मोनगोन बेबायदि लोगोसेयैनो जोंनि माबा माहोनो जेरै हारिमु दङ रंजालि बैसागु मोसानाय दङ थ' बैसागुआरि बैसागु बोथोर बरायनाय बिदि दङ दा बेवहाय जोंनि बर'नि गोजाम रंजालि बैसागु मोसानाय बे मोनसे फोरबो दङ बेवहाय जोंनि बर'नि जोंनि जेरै दख'ना आरनाइ फास्रा बिदि सिख्लाफ्रा लायो लोगोसे खाम सिफुं जथा दामनानै जोंनि दामजुफोर दङ बर'नि दामजुफोर बेजों दामनानै मोसायो आरो बेबायदि आरो बेरायनो थाखायथ' जोंनियाव मोजां मोजां बिदि जायगा दङ दा नोंथाङा माबायदि लुबैदों जुदि नोंथाङा फैयोब्ला नुगोन बेवहाय लोगोसेनो जोंनियाव गोबां बिदि माबा दङ बेरायनो हानाय जायगाफोर दङ आरो नोंथाङा फैयोब्ला आङो नोंथांखौ रिसिभ खालामगोन फ'ननि गेजेरजों कनटेक्ट खालामनानै उनावहाय जेनेबा जोंनियाव बेबायदि दङ दावबायारिफोरनि थाखाय टुरिस्ट स्प'टफोरखौ नायनो फैयो आरो नुनोबो मोनो दा बेनिफ्राय नोंथाङा माब्ला फैगोन दा माब्ला फैगोन नोंथाङा बेखौहाय आंनो मिथि होयोबा आं नोंथांखौहाय थांनानै रिसिभ खालामनो हागोन आरो दा बिदिब्ला जोङो फ'नखौ दोनथ'लायनोसैदां ने